असांजो थाणे डिस्ट्रिक्ट आहे जेको उहो महाराष्ट्र जो थर्ड मोस्ट सिविलाइज़्ड ऐं इंडस्ट्रीलाइस सिटी आहे ऐं इकोनॉमिकल ग्रोथ ॾाढी वधीक आहे असांजे डिस्ट्रिक्ट जी ऐं इहो कॉन्ट्रीब्यूट कंदो आहे सॼे ऑल ओवर द इंडिया जी जेका इकोनॉमी आहे हुन में हिते ऑलमोस्ट पंद्रहां सौ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जे लाइ अरिड़हां हज़ार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीस आहिनि जेको असांजे डिस्ट्रिक्ट जो मेन इंडस्ट्रीयल स्कोप आहे उहो प्लास्टिक टैक्सटाइल्स आहे फर्टीलाइज़र्स आहे कैमिकल्स आहे फार्मास्यूटिकल्स आहे ऐं ड्र्ग्स ऐं अदैसिव्स आहे त जेको असांजो मेन इंडस्ट्रीयल जोन आहे थाणे ड्रिस्ट्रिक्ट जो उहो थाणे ऐं कल्याण जे विच में ईंदो आहे ऐं जेके मैन्यूफैक्चरिंग थींदी आहे आइटम्स जी मेन मशीनरी जेकी हूंदी आहे रेफ्रिजरेशन बोइलर्स हूंदा आहिनि मशीन टूल्स हूंदा आहिनि मशीन पार्ट्स हूंदा आहिनि ऐं जेके इंदस्ट्रीयल मशीनरी हूंदी आहे फूड लाइ ऐं टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाइ उहा मैन्यूफैक्चरिंग थींदी आहे असांजे डिस्ट्रिकट में ऐं जेके ॿिया आइटम्स आहिनि जीअंं कैमिकल्स थिया कैमिकल प्रोडक्टस फर्टीलाइज़र्स थिया हिनजी बि थाणे बेलापुर में जाम मैन्यूफैक्चरिंग थींदी आहे ऐं जेको थाणे जो फूड मार्केट आहे उहो बि जाम प्रोफिटेबल आहे ऐं मेन त फिशरी ऐं हिननि सभिनिनि जे केसिस में वधीक प्रोफिटेबल आहे छो कि जेके थाणे क्रीक्स आहिनि ऐं उहे फिशिंग लाइ यूस थींदियूं आहिनि जितां असांखे फिशिनरी फिशिंग में बि प्रॉफिट्स मिलंदा आहिनि ऐं ॿिया न्यूक्लियर ऐनर्जी पावर स्टेशन आहे तारापुर में जेको बि थाणे डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि ईंदो आहे उहे तव्हां फाइनान्स पब्लिक सैक्टर ऐं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खे उहा सॼी इलैक्ट्र्सिटी प्रो प्रोवाइड कंदी आहे ऐं उहा ॿीं हिकिड़ी मेजर इंडस्ट्री आहे इंप्लॉयमैंट प्रोवाइड करण में बि